आयुर्वेद और होमियोपएथ ये दवाएँ हमें जैसे घुटना में दर्द कमर में दर्द जोड़ में दर्द कहीं पे भी हो गया तो आयुर्वेद या आयुर्वेद या होमियोपएथ जैसी दवाओं को आप खाते हैं लगाते हैं तब तक आपका ठीक रहेगा उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद आपको परेशानी वहीं के वहीं हो जाएगी इसीलिए हमारे जो हास्पिटल हैं वो इन दवाओं को उपयोग नहीं करते हैं जो भी हास्पीटल है वो सभी हास्पीटल के लोग अंग्रेज़ी दवा अपने तरीक़े से चलाते हैं एक बार हमने जो है कि आयुर्वेद का दवा लिया हमारे घुटने में थोड़ा दर्द हो गया और आयुर्वेद का दवा लिया तो जब तक हम खाएँ तब तक वो ठीक उसके बाद उसके बाद जो है कि वो फिर चालू तो इसीलिए ये सब दवाएँ ठीक तरह से लागू नहीं करती हैं इसीलिए हमारे यहाँ जो मेडिकल के लोग हैं जो हास्पीटल के लोग हैं जो किलनिक के लोग हैं वो इस दवाओं पर इन दवाओं पर नहीं विश्वास रखते हैं इसीलिए हमें जो है कि अंग्रेज़ी दवाओं पर विश्वास है ये दवाएँ जो अंग्रेजी की ए हैं ओ मज़बूती से धीरे धीरे काम करते हैं धीरे धीरे काम करने से उनका जो मर्ज़ है ओ समाप्त हो जाता है इसीलिए हर जगह हर हास्पीटल के लोग हर मेडकल के लोग अब जो है कि यही दवा अंग्रेज़ी का ही उपयोग करते हैं